हेलो सर नमस्कार आप ओला ट्रेवेल एजेंसी से बोल रहें हैं क्या सर वो हमें जम्मू कश्मीर घुमने के लिए जाना था उसके लिए एक गाड़ी चाहिए थी तीस तारीख को क्या आपके पास तीस तारीख के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध हैं क्या हाँ जी सर वो हमें क्या है के हमें जम्मू कश्मीर घुमने के लिए जाना हैं तो यह एक ऑफ रोडिंग कार की आवश्यकता हैं जो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो मतलब जिसकी सर्विस टायर गाड़ी की स्थिति अच्छी हो जो हम वहाँ पर उसको लेकर जा सकें सर नहीं नहीं सर वो हमें क्या हैं के हम चार साथी हैं हम चारों साथियों को घुमने के लिए जाना हैं तो दो तीन दिन का टूर रहेगा हमारा उसके लिए हमें एक गाड़ी चाहिए आप उसकी कीमत बता सकतें हो कितने कीमत में मतलब किराया लगेगा उसका जाने का हमारे बजट के हिसाब से तो हमारे दस से बीस हज़ार रुपये तक हो लेकिन कोई ऑफ रोडिंग कार होनी चाहिए ऐसी कार नहीं होनी चाहिए जो पहले कोई अक्सीडेंटल कार हो या फ़िर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो क्यों की हम ऐसी जगह पर जा रहें हैं जहाँ पर शायद ही कोई आसपास कोई मैकेनिक या कोई क़स्बा शहर हो जिससे हमें ऐसा ना हो की रास्ते में हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े हमें कोई नई अच्छी क्वालिटी की कार मिल जाए जिससे हम ऑफ रोडिंग का भी लुफ्त ले सकें घूम सकें रही पैसों की बात वह हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देगें नहीं तो ऑफलाइन आपको जो जो डॉक्यूमेंट हमारे आपके कार के सुरक्षा के लिए चाहिए वह हम आपको पूरे कागज़ जमा करवा देगें आप हाँ जी सर आप बता सकते हो कितने दिन में यह कार कब तक मतलब हमें तीस तारीख के लिए चाहिए तीस तारीख से लगभग पाँच तारीख तक हाँ इतने दिन से वह कम से कम चाहिए आप किराया बता दो उसका लगभग हमारे हिसाब से तो हमारा बजट है पच्चीस से तीस हज़ार रुपये लगभग आप अब आप बता सकते हो आपका कितना बजट है आप कितने में मतलब इतने में हम अफोर्ड कर पाएँगे या नहीं एक आप हाँ अगर आपके पास गाड़ी है तो आप हमें तीस तारीख के को उपलब्ध करवा दीजिए अगर आपके पास कोई टोकन और हो तो बता दीजिए हम किसी और अन्य कम्पनी से सम्पर्क कर लेते हैं नहीं सर हमें गाड़ी एकदम बढ़िया चाहिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसकी सर्विस मेंटिनेंस सब कुछ कम्प्लीट हो बीमा फीमा फिटनेस क्योंकि कहीं ऐसा ना हो की हम घूमने जाएँ आगे जाकर हमें किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़े हम तो चाहते हैं की हम जैसे जाएँ अच्छे तरीके से जाएँ और किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े जी सर आप हमें कुछ दिनों के बाद बता सकते हैं उसके बारे में

ठीक हैं सर ओ के गुडबाय